और नमस्ते जी फ़ोटोग्राफर बोल रहें

आप किस किस चीज़ की फ़ोटो बनाते हैं आज कल की जे नए फोटुऍं मतलब बनानी है फ़ोटो अच्छी अच्छी जौन है उसमें पैसा कितना आप लेंगे जाैन है तो मतलब कौने कितने कितने में बनाते हैं अब कहें तो तो मतलब अच्छी मतलब बड़ी मतलब फोटो मतलब अच्छी मतलब बनवानी है जौन है इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो है मुंडन के है है शादी बियाह के है ऐसे ही कि मतलब अच्छी अच्छी फ़ोटो बनानी हैं कोई खराब नहीं होनी चहिए

तो ई कितना समय लगेगा अकेले इतनी फोटो बनाने में थोड़ा जल्दी बना दीजिए ज़्यादा सही रहेगा जौन है कि ज़्यादा समय नहीं है जौन है कि जल्दी का काम मतलब हाँ ठीक है अच्छी हमको फोटो चहिए जौन है चाहे जितना मतलब थोड़ा मतलब वो लगे मतलब जैसे मतलब ये मतलब फोटो मतलब कोई कलर खराब ना होने पाए मतलब अच्छी आपको हम आपको हम पैसे मतलब दे देंगे हाँ तो फोटो बनाना आपके काम है तो हम मतलब पैसा मतलब देंगे जौन है जितना आप बताइए तब कितना पैसा हुआ दस हज़ार कुछ ज़्यादा नहीं है आप जो इतना बता रहे हैं आऍंगे तो फ़ोटो बनाना जौन है ऐसे थोड़ो होता है कि इतना ज़्यादा पैसा मतलब वो किया जाता है जो इतना महंगाई थोड़ो होती है

हाँ तो जाना पड़ता है फिर चलो जी अपने हिसाब से लगा लीजिए जाैने किसी ज़्यादा मतलब हाँ मतलब हाई फाई ना बताइए जो थोड़ा हिसाब से मतलब कर लीजिए वो तो बात सही है समय ज़्यादा लगेगा अभी थोड़ा समय ज़्यादा बता रहे आप ठीक ठीक है